जी भारतीय फिल्म और संगीत के विषय में बहुत ही अच्छी यानी फ़िल्में आ रही हैं मुझे फ़िल्में देखना बहुत ही पसंद है मूवी देखना मेरी पसंदीदा गायक है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी किशोर कुमार की गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं बहुत ही अच्छे है और फ़िल्में भी मुझे पारिवारिक बहुत अच्छी लगती है और शिक्षाप्रद भी जो फ़िल्में आती हैं सीरीज आती है वो भी देखना मुझे बहुत पसंद है मेरे मनपसंद एक्टर हैं अमिताभ बच्चन रेखा और अक्षय कुमार इनकी फ़िल्में बहुत ही अच्छी लगती है और गाना सुनना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो शिक्षाप्रद फ़िल्में रहती है वो अच्छी लगती हैं